یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ لوگ اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے شہروں کی طرف رخ کر لیا ہے اور بہت سارے لوگ نے شہروں میں ہی رہنا پسند کر لیا ہے اور وہیں سکون اختیار کر لی ہیں اور گاؤں کی زندگی پر شہر کی زندگی کو ترجیح دیا ہے اور بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور نوکریوں کی وجہ سے شہروں کا رخ کر لیا ہے لیکن ان تمام اہم باتوں کے باوجود ہم نے گاؤں میں ہی رہنا پسند کیا ہے حالانکہ ہم شہر میں زندگی گزار سکتے تھے اور وہاں کا وہاں رہ کر ایک اچھی زندگی جی سکتے تھے لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے گاؤں کا زندگی کو پسند کیا ہے گاؤں میں رہنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کی وجہ سے ہم گاؤں میں رہتے ہیں گاؤں میں زندگی سادہ پر سکون اور صحت مند ہوتی ہے انہیں وجوہات کی بنیاد پر ہم لوگ گاؤں میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں ہاں یہ بات بھی بالکل صحیح ہے کہ گاؤں میں بہت ساری سہولیات سے لوگ محروم رہتے ہیں جیسے گاؤں میں اچھے اسکول نہیں ہوتے ہیں گاؤں میں بہت بہترین ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وقت پر صحیح علاج نہیں ہو پاتا ہے اس لیے پھر شہر کا رخ کرنا پڑتا ہے لیکن گاؤں میں قدرتی ماحول اور تازہ ہوا مل جاتی ہے گاؤں میں فطرت کے قریب رہنے کا موقع مل جاتا ہے گاؤں میں درخت کھیت اور پہاڑیاں ہوتی ہے جو ہمیں سکون دیتی ہیں گاؤں میں نہر اور ندیاں ہوتی ہے جن کے پانی سے گاؤں کے لوگ خوب فائدے اٹھاتے ہیں جن سے تازہ مچھلیاں مل جاتی ہیں شہر کے مقابلے میں گاؤں کی ہوا تازہ اور پرسکون ہوتی ہے گاؤں کی زندگی میں لوگ عام طور پر بہت زیادہ شور شرابا اور بہت تیز آواز سے دور رہتے ہیں